नमस्ते हाँ हाँ ह हमें आगरा घूमना है परिवार सहित हाँ हाँ गाड़ी के लिए हमने फोन किया है हाँ अ

अरे मेम इतना पैसा लेंगे आप अरे कुछ कम कर दीजिए इतना भाड़ा कहाँ लगता है हाँ सही कह रहे हैं मेम हाँ आप सही कह रहे हैं फिर भी कुछ कम कर दीजिए ना अब बनारस से हम आगरा भी जाएँगे हाँ कुछ कम बेसी कर लीजिए अब इतना पाँच हजार बोल रहे हैं हम गरीब लोग इतना कहाँ दे पाएँगे मैम चार लोग हैं हम लोग हाँ चार लोग हैं हाँ देखिए मेम अब पाँच हजार बोल रही हैं पाच हजार हम कहाँ से लाकर देंगे हम हम गरीब लोग कहाँ से पाएँगे इतना पैसा चलिए ठीक है कुछ तो कम कर दीजिए हाँ हाँ चलिए मेम अब आपका नाश्ता पानी सब रास्ते में करा नेगे और भाड़ा कुछ कम कर लीजिए ना ठीक है ठीक है